हम बुनाई का लक्ष्य यही है कि हम अपने परिवार के लिए ही करते हैं और बगल में जो पास पड़ोस के लोग हैं उनको भी बता देते हैं जो ऐसे बुनाई किया जाता है और दो चार लड़की भी आती है कभी कभार उनको भी बता देते हैं जो कैसे किया जाता है बुनाई और यही मेरा उदेश्य है और दो चार गो बेड अपने लिए भी बना के रखे हुए हैं जो लमसम एक महीना में तैयार किए हैं चार गो बेड बुनाई करके उसको बुनाई में डिजाईन बनाना पड़ता है और सुई से बड़ा सुई से जो डिजाईन बनाना है डिजाईन बनाइए ऊन से बनता है उसका मोटा ऊन से जो डिजाईन बनाना है उसमें कपड़ा का भी काट के चारों तरफ बैठा के उसमें बारी बारी से बैठा के आ उसके बाद भी बुनाई कर सकते हैं जो वो डिजाईन बनाना है बड़ा सुई से ही बनता है छोटा सुई से उसमें नहीं बनता है बुनाई में यही है और मेरी बेटी है वो भी उसको भी सिखा दिए हैं बुनाई करना वो भी थोड़ा बहुत कर लेती है वो भी उसको भी बता दिए हैं तो उससे अभी उतना नहीं हो पता है जितना हम कर लेते हैं लेकिन देख के दो चार लोग आते हैं तो उसको देखती है जो बना रहे हैं तो वो भी अपना करती है बुनाई वही फ्रेम लगा लेती है फ्रेम लगा के फिर कपड़ा का जो डिजाईन बनाना है कपड़ा का लाल लाल हो मैरून हो जो कपड़ा हो उसमें डेम डिजाईन बना के उस पर जब बैठा के छोटा सुई से उसके बाद फिर बड़ा सुई से डिजाईन बनाना पड़ता है बुनाई में यही है लक्ष्य मेरा